फाव बावैसोनि आदार खालामनायनि रसिदखौ डाउनल'ड खालाम थासारि नोंथाङा बावैसो जाग्रा बिहरदोंमोन एबा पिक आपनि थाखाय अर्डार खालामदोंमोन आरो नोंथांनो नोंथांनि रिसिप्टनि थाखाय बे रिसिप्टनि मोनसे कपि नांगौ एबा रां मोनफिननायनि थाखाय नांगौ नोंथाङा रिसिप्टनि अवेबसाइट एबा एपआव थां आरो नोंथांनि अर्डारनि जारिमिनखौ नायफिन आरो रोसिदनि मोनसे बेवसाइट डाउनल'ड खालाम